आं जेब्ला क्लास नाइनाव फरायदोंमोन अब्ला आं बेवहाय मोनसे जोबथा गोनां जेंना जानानै सफैदोंमोन बे समानो जाहैबाय आंनि क्लास नाइन फरायनाय सम बेयाव जाहैबाय जोंनि नखरनि गारजेनफ्रा दै बानाजों खुरखा लांजोबजानानै गोदाव सोराव जादोंमोन बेयावनो आङो लेखाखौ फरायनो मोनासै बैयाव थाहां बैयाव थाहां जाबाय आङो न'आवबो थानो मोनासै दै बानाजों खुरखा लांजोबनानै जोंनि आइ आफाया दस्रानि न'आवसो थाहैदों आरो बेबायदिनो बिदाफ्रासो बेबायदिनो बोरैबा बोरैबा खालामनानै आइ आफाखौ मोजां जायगायावहाय दोननो हादों आरो जों फरायनायनि जेब्बो सुबिदा मोनासै गोबां समनि बेबायदिनो आङो बिब'फोरनावहाय थाहैबाय बाव थाहां बाव थाहां मोनसेयाव थालायबाय बावबो नानाथा माबा माबि जेंना फैबाय जेंना जानायनि गेजेरजों गोबां सम जालांनानै जालांबाय बोसोर बोसोर जालांबाय बोसोर बोसोर जानायनि उनावहाय आङो हाबा जाबाय हाबा जानायनि उनावबो आङो बिराद गिदिर जेंनायाव फैबावबाय हाबा जानायनि सिगाङाव आङो बोसोरसे बादि आङो मोजां संसार मोन्दोंमोन आरो बेनि उनावहाय आङो मोजां संसार मोनासै गोबां जेंनायाव फैबाय जेंनायाव फैनानै आङो बेबायदिनो नखर जानायाव आङो दुखु मोनबाय दुखु मोननायनि गेजेरजोंनो बेबायदि आङो नखरखौहाय गोबां दाफुंनो नाजाबाय बेनो आंनि थांखि नाजानाया आरो थांखि नाजानायनि उनावबो आङो बेबायदिनो गोबां खामानि मावनो थांखि लाबाय थांखि लानानै आं नखरखौ फेदेरनो नखरखौ फुवारलांनो आङो थांखि लाबाय थांखि लानायाव आङो जिउ होथाबनानै आङो आंनि नखरखौहाय फेदेरबाय आरो फोलावबाय आरो आं गथ' ग'थाय खांबाय गथ' खां गथ' ग'थाय खांनायनि उनावबो आङो जोबथा खस्थ' लानांबावबाय खस्थ' लानांनायावबो आङो खस्थ' लासेयावबो आङो बिहाव बिखुनजोजों बिहावखौ नागारनानै आङो बिखुनजोजों आङो जोबथा नासय जानो मोनबाय आरो नासय जानानै आङो बोसोरथाम संसार बिहाव बिखुनजोजों संसार जानानै आङो गुबुन जाबाय गुबुन जानानै आङो जिउवै माहामै थाखा फैसा खामायनानै आङो नखरखौ दैखांबाय दिनै दासिमावसो आङो सान्तियाव फैबाय बे सान्तियानो जाहैबाय आंनि गोबां जेंनाखौ आङो उरसिबोनानै आङो दा एसे गोजोन सान्तियावहाय दं